असांजे समाज में घणेई अहिड़ा कलाकार आहिनि जंहिं पंहिंजी कला सां असांजी संस्कृतिअ खे विरासत जे रूप में संभाले रखियो अथनि ऐं अहिड़ा कलाकार पंहिंजी कला सां असांजे समाज में हिकु आर्थिक विकास में मदद बि कई अथनि घणेई समाज जे माण्हू अहिड़ा आहिनि जे इन कलाकारनि सां कला सिखी करे उन्हनि पंहिंजी आर्थिक स्थिति खे मज़बूत कयो अथनि ऐं इन कलाकारनि जे सहयोग सां उन्हनि जी आर्थिक स्थिति मज़बूत बि थी आहे इन कलाकारनि जे सहयोग सां असांजी अचण वारी जेकी पीढ़ी आहे उन्हनि खे असांजा रीति रवाज़ ऐं प्रथाउनि खे हिननि कलाकारनि पंहिंजे कला द्वारा उन्हनि खे असांजी संस्कृति खे विरासत जे रूप में ॾिनो अथनि